तव्हांजा कहिड़ा शौंक़ आहिनि ऐं तव्हां उनजे लाइ छा छा कंदा आहियो मुंहिंजा ॿ शौंक़ आहिनि जेके अ मां जंहिंजे लाइ मां उन्हनि जी प्रेक्टिस बि कंदो आहियां ऐं उहा उहा पूरी करण जी कोशिशि बि कंदो आहियां हिकिड़ो त आहे मूंखे क्रिकेट खेॾणु जामु वणंदो आहे क्रिकेट ॾिसणु बि जामु वणंदो आहे मां पंहिंजी ज़िंदगी में जामु क्रिकेट खेॾी आहे ऐं मूंखे बॉलिंग करणु ॾाढो वणंदो हुयो त मां बॉलर फास्ट बॉलर रही चुको आहियां सीज़न सां असां क्रिकेट खेॾी आहे टेनिस बॉल सां क्रिकेट खेॾी आहे ऐं ॾाढो चार चार पंज पंज कलाक क्रिकेट खेॾी खेॾी आहे ऐं जामु प्रेक्टिस बि कई आहे पर कोशिशि कई जीअं मां नेशनल खेॾी सघां पर मूंखे चांस न मिलियो ऐं लोकल लेवल ते मां क्रिकेट खेॾी आहे ऐं असां जामु कप बि खटिया आहिनि ॿियो आहे मूंखे ॻाइण जो शौंक़ु आ मां गाना गाईंदो आहियां ऐं मां कुझु हद ताईं मां सिखियो बि आहियां ऐं मूंखे तबलो ऐं ढोलक हलाइणु जामु वणंदी आहे तबलो ऐं ढोलक मां सिखियो आहियां ऐं गाने गाइण जी मां कोशिशि कंदो आयां उनजो रिआज़ बि कंदो आयां अऊं कॾी कॾी गाना गाईंदो बि आयां किनि स्टेज शोज़ ते मूंखे ॻाइण जो चांस बि मिलियो ऐं मां उते गाना ॻाया ऐं सभिनि माण्हुनि खे वणियो बि इहो अॻिते मां कोशिशि अञा बि कंदो रहंदुमि ऐं पंहिंजी ज़िन्दगीअ में हीउ ॿ शौंक़ मां हमेशा कंदो ई रहंदुमि इहे मुंहिंजा जामु वणंदड़ शौंक़ आहिनि हर कंहिं माण्हू जा पंहिंजा पंहिंजा शौंक़ हूंदा आहिनि त इहे मुंहिंजा ॿ शौंक़ आहिनि जेके मां पंहिंजे ज़िन्दगीअ में जेके कंदो आहियां जय झूलेलाल